आं दाख्लियो बङाइगावनिफ्राय मोनसे खोमायाव गानग्रा सना लाबोदोंमोन जाय सनाया जोबोद मोजां एखदम सना गुबैबायदिथार जोबोद मोजां आं बिखौ गानो सामफ्रामबो आरो गान्नानै दैयावनो आङो ओरैनो दुगैसोमो अब्लाबो बियो फुराखै जोबोद मोजांथार बे प्रडाक्ट आ आं मोनबा बे सनाखौ लायबावगौ मानोना होनबा बियो गोदान गोदान मडेलनिबो दङ आं एबार थांबा बे प्रदाक्टखौ एबा बे सनाखौ आं आरो लाबोफिनबावगोन गान्नोबो जोबोद मोजां समायना आरो बेफोरबायदि बेसादखौ बयबो गान्नो लुबैयो आरो गानबा बयनिबो खोमायाव जोबोद समायो